पांच अशे तारीख जे हांव केन्नाच विसपाक शकचे ना ती म्हटल्यार दोन ऑक्टोबर अठराशे एकूणसत्तर ह्या दिसा आमचो एक व्हडलो नेता महात्मा गांधी हांचो जल्म जाल्लो चवदा सप्टेंबर एकूणीश्शे एकूण पन्नास हो दिस हिन्दी दीस म्हण शाळांनी मनयतात तिसरो म्हटल्यार पंदरा ऑगस्ट एकूणीश्शे सत्तेचाळीस आमच्या भारत देशाक स्वातंत्र मेळिल्ले एकूणीस डिसेंबर एकूणीश्शे एकसश्ठ ह्या दिसा आमचे गोंय मूक्त जाल्ले पांच जून एकूणीश्शे त्र्यात्तर हो दिस पर्यावरण दिस म्हूण मनयतात ह्यो ज्यो तारीख आसा त्यो हांव केन्नाच विसरपाक शकचेंना अशें बरेच तारीख आसात जे आमी केन्नाच विसरपाक शकचे ना आनी ह्यो ज्यो पांच आसात त्यो एक माजी जिवनाच्यो म्हत्वाच्यो तारीख